हांव रसिका नाईक नाल्लाक लागून नाल्ला आसा न्हू तुमचे कडेन आं हय कशें धरतलें तूं वीस पंचवीसांनी ना

पन्नास जाय आशिल्ले हय लग्न आसा लग्नाक जाय बरें आसा उदक बीन अशें बरें आसा न्हू सुकें बीन ना न्हू आं आं पळय पंचवीसांनी दी न्हू आं पंचवीसांनी पळय न्ही म्हाका मागीर पन्नाशेक जाय आनी तेलूय जाय तेल थोडे जाय हय दोन दोन बाटले सुमार तें कशे दितले तूं हय आं आनी नाल्ल कमी धरता न्ही आं हां हां येत हय येता हय व्हरपाक येता हय आं ना आमी येता व्हरपाक

आं फाल्यां येता

टायम तीन सुमार तिनांग आं हां आं रसिका नाईय हां हां बरें आनी सोण्णां आसा तुमचे कडेन सोण्णांय जाय आशिल्लें आमकां आं बेश्टी मेळना तशीं

आं हय तेणी दिल्लो

आं बरें न्ही आं बरें हय तिनांग येता आं बरें आं ना आमचे घेवन येतात आं आं बरें आं बाय